इंटरनेंट पांखे पंहिंजे राज्य ऐं देश जे बारे में ॼाणण में ईअं मदद कई अथईं की पाण न्यूज़ घरु वेठे मोबाइल में ॾिसी था सघूं इंटरनेट जे ज़रिए पाण एप्लीकेशन डाउनलोड करे न्यूज़ ॾिसी था सघूं जेके बि देश में हले थो मूद्दा जेका हलनि था या कुझु बि स्पोट्स हले थो खेल मां कुम कुझु बि हले थो उन जे बारे में घरु वेठे जानकारी वठी था सघूं जीअं की जाम सारा ऐप्स आहिनि त उहो इंटरनेट जे ज़रिए जीअं दिव्य भास्कर आहे या ॿियां न्यूज़ ऐप आहिनि या गूगल ते या एआई जे ज़रिए पाण इंटरनेट जे थ्रू इंटरनेट हुन में यूस करे पाण में जानकारी वठी था सघूं इंटरनेट सां जानकारी कीअं प्राप्त कबी आहे जीअं की इन इंटरनेट सां पाण जाम सारी जानकारियूं प्राप्त कंदा आहियूं गूगल जे ज़रिए या जीअं मां मथे ऐप्स ॿुधाए उन जे ज़रिए